हैलो जय झूलेलाल जी

अछा चांवर आहिनि अच्छा चांवर रसम सां गॾु आहे ॿियो छा मटन फ्राए हिकु प्लेट खपेव तव्हांखे हा त हिन जा तव्हांजा साढा सत सौ रुपया थी वेंदा टिननि जा बिल्कुलु फ्रैश मिलंदव केतिरो त तव्हांजे किलोमीटर परे आहे एड्रैस ॿुधायो तव्हां हा त तव्हांखे वीह खां पंजुवीह मिंट मिनिमम डिलेवरी थी वेंदी हज़ार रुपए जो मिनिमम ऑडर हुजणु खपे तो होम डिलेवरी फ्री आहे हा तरियलु पटाटा आहिनि ऐं साई भाॼी आहे पापड़ आहे हा रोटी बि मिली वेंदी तव्हांखे ठीकु आहे तव्हांजा हिकु हज़ार पंजाहु रुपया थी विया

हा हा उहो त तव्हांखे मिलंदो हुन में अनियन प्याज़ वग़ैरह मिलंदव ओर चटणी वग़ैरह हुन में हूंदव हा हा हा

हा हुन में विझी छॾिदासीं असां न न तव्हां निशचिंत रहियो हा तव्हांखे बढ़िआ ताज़ो मां खाधो मिलंदव हा ॿुधायो एड्रैस जी ॿावीह गली नंबर ॿ

ठीकु आहे हा हा मैक्सिमम अध कलाक ताईं जय झूलेलाल